हेलो निकेश बाजै छियै कहलहुँ जे हमरा फ्लाइट से दरभङ्गा जाएके यऽ से की केना भांज यऽ पाइ सभकेँ बता दिऔ आ हमरा ड़ेढे बजे निकलएके यऽ कियाकि हमरा घरसँ दूर यऽ फ्लाइट तऽ केना की करबै हमरा टाइम पर छोड़ि देबै अगर नहि छोड़ि पेबै तऽ हम अहाँ पर करवाइ करब से अहाँ कहि दिऔ